हेलो ठीक छियै तऽ आँय घुमय लए नहि मछली है बेचे लए हूँ मछली है बेचय लए अलियै है कि घुमबै लए अयलियै हँ लेबै ने कोना दै छियै मछली सब कोन कोन है हँ सब गो मछलिए सब है

हमर है हम लेबै ओ नहि लेबै हँ एते मछली सस्ता दै छियै एते सस्ता मछली तब करिऔ की जे एक किलो एक एक किलोकऽ कऽ ने मछली रुपचन बौआरी गोल्डन पोठिआ डेढ़बा आओरो आओर कथी कहै है गरचुन्नी है ने ओतेक देबै ने ठीक है आएँ आब ऑनेलाइनके ने जबाना छै यौ हँ आबै छी बजारमे छियै हीएँ तऽ तनी लेटे ने होतै ठीक है लिखलियै ठीक है तऽ अपन घरही लेके आबै छी सर मछली तौल देबै ठीक है अस्थिर से बैठल छी तनी लेट लागतै दूरेसऽ ने पड़ि गेलियै हँ ठीके बाजै छियै आब उहे बला जबाने है सामने मे लऽ लेबै से हे ठीक रहतै हँ ठीक है एहि सऽ आओरो मतलब केते उसब कोन अथी पर कऽ भेज देब ठीक है रक्खै छी ठीक है रक्खै छी